हेलो हेलो हम महिषीसँ बाजै छी अहाँ के अमेज़नसँ बाजि रहलहुॅंए ने हँ समान जे लेने रही से जेहन समान देखने रहियै सेम ओहने नहि अयलै तऽ हम रिटर्न कएलहुॅं हँ आ ओ रिटर्न कएके ने हमरा एकैस बीस दिन एकैस दिन भए गेल हँ किया ने देलहुॅं हँ एखन तक समान भेजलौं हँ नहि तऽ हम अइ पर कार्रवाई करब केस करब